आंथ' साहाखौ बांसिन गाइखेर साहाखौ मोजां मोनो ओमफ्राय एखमबा एखमबा बिदिनो लाल साहा लोंनाय जायो गाइखेर मोनैआव जोंनावथ' बिदिनो न'आव मोसौ गैया ना ओमफ्राय बिदिनो एखमबा बाजारावसो लायनांगौ जायो ओमफ्राय एखमबा न' खाथिआवनो मोनो आरो बेखौ लायो ओमफ्राय बिदिनो मोनैआव एखनबा लाल साहा लोंनांनाय जायो ओमफ्राय बांसिन गाइखेर साहाखौनो लोंनाय जाखायो बिदिनो सिनि खम होनानै एखनबा हाइजें होलाबायो ओमफ्राय एखमबा होआ बिदिनो बिमायाबो गाइखेर साहा मोनलोंआबाथाय खर' सालाय लायो फुंनि बेलासिनि बेबायदिनो गाइखेर साहा नांबाय थागौ आरो बेबो गाइखेरा बारा दैलाव बाथाय लोंनो सुखुबावासो आंबो लोंनो सुखुवा ओमफ्राय थेवबो लोंनांगौ जायो बिदिनो बाजारफ्राव मोननायाथ' गाइखेरफोरा बारा घन' जाया ना ओमफ्राय बिदिनो एखमबा गुवालानिफ्राय लाखिलाबायो ओमफ्राय एखमबा गामिनिफ्राय आनैनि फिसाज्ला दादाया होफैयो बिदिनो एखनबा ओमफ्राय न' खाथिनाव लायो बिदिनो लोङो